हाँ हम इसकूलसँ बाजैत छी अहाँ सभ तऽ नन अध्यापक छी अहाँ नियमित इसकूल नहि आबैत छी अहाँके एटेन्डेंस जे सरकारके हिसाबसँ सेवेन्टी फाइव परसेन्ट पुरना चाही ओ नहि पुरल यऽ तऽ एहि कारण से अहाँके जतेक भी सुबिधा यऽ छात्रवृत्तिके कि पौशाकके की जे किताब मिलैए अहाँक ओहिसँ वञ्चित राखल जाएत किएकि अहाँके जा तक सेवेन्टी फाइव परसेन्ट अटेन्डेंस नहि रहत अहाँ उपस्थित नहि होयबै कमसँ कम पूरा सालके सेवेन्टी परसेन्ट तऽ नहि बनत बात ई सभ नहि मिलत ई सभ सुबिधा नहि मिलत अहाँकऽ तऽ नियमित इसकूल आबिऔ रोज इसकूल आबियौ नीक बच्चा छियै पढ़िऔ लिखिऔ नहि मजबूरी कऽ पहिला साइड करिऔ आरो पढ़ै पर ध्यान दिऔ नहि तऽ अहाँक ई सभ टी वी सुबिधा से बञ्चित राखलो जाएत अहाँके भविष्यो पर बहुत असर पड़त तै प्रतिदिन इसकूल आबियौ आ पढ़ाइ करिऔ नीकसँ तऽ हम अहाँकऽ इएह कहब कि रोज इसकूल आबिऔ अहाँ जे नहि आबैत छियै अहाँके अटेन्डेंस थर्टीयो परसेन्ट नहि भेल यऽ कमसँ कम पचहत्तरि प्रतिशत होना चाही तऽ रोज इसकूल आबियौ उपस्थिति दियौ अहाँक सुबिधो मिलत ओहिसँ अहाँकऽ फाइदो होयत छात्रवृत्ति मिलत जकर अहाँ उपयोग कै सकैत छियै किताब सभ किनैमे अलग से कोनो भी दोसर किताब किनैमे फेर डेली आबियौ किएक नहि आबैत छियै हाँ डेली आबियौ इसकूल नहि तऽ अहाँक निष्कासितो कयल जाएत

ठीक छै